ہیلو وعلیکم السّلام جی کون اچھا قیام بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا پورنیہ سے بات کر رہے ہیں جی بتائیں کہاں فون کیے کس کام سے جی جی جی اچھا ہاں پھول تو حضرت ہمارے پاس ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو آپ کو کس ٹائپ سے چاہیے مطلب تھوڑا سا آپ کھل کے بتائیں کہ گاڑی کس ٹائپ میں سجانا ہے دولہے وغیرہ والا گاڑی سجانا ہے اچھا دولہے والی گاڑی سجانا ہے اچھا اچھا کچے پھول وغیرہ ہاں ہمارے پاس کچے پھول بھی اویلیبل ہے اور ایک جو لائٹ سسٹم والا ہوتا ہے وہ بھی ہے ہر طرح کے اویلیبل ہیں ہمارے پاس اچھا ڈائریکٹ پھول پھول چاہیے ہاں کوئی بات نہیں ان شاء اللہ مل جائے گا آپ کو ہاں ہاں کیا آپ اب دیکھیے اس میں تو حضرت ہمارے پاس الگ الگ ریٹ کے حساب سے ہے آپ اپنے بجٹ کے حساب سے بتا دیں تو اسی حساب سے میرا ہاں ہاں تو آپ ہمارے یہاں سے پانچ پانچ پانچ ہزار تک کا کون سا والا ہاں اصل میں گاڑی کا اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے پھول وغیرہ کا ڈیزائن کا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس حساب سے سجوانا چاہ رہے ہیں سجانے کا اب ہم لوگ جو ہے پورا سجانے وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں آپ کو پورا گھر تک پہنچا بھی دیں گے وہاں پہ سجا وجا کر کے تمام چیزیں اویلیبل ہے ہمارے پاس ہاں ہاں بالکل بالکل آپ گاڑی چاہے بھیج دیں یا ہمارے پاس گاڑی بھی اویلیبل مل جائے گا آپ کو سجے ہوئے بالکل گاڑی اگر بھیج دیں گے تو پانچ ہزار روپے تک اسٹارٹ ہے ہمارے یہاں ٹھیک ہے جی اس میں دس ہزار بھی ہے پندرہ ہزار کا بھی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آئیں کسی ٹائم تھوڑا سا دیکھ لیں اپنے حساب سے تو زیادہ بہتر ہے کیوںکہ کال پہ تو بہت ساری باتیں نہیں ہو پاتی ہے نا جی جی اچھا ہے بالکل بالکل بالکل آپ کو میں آپ کو میں اسی نمبر پہ فوٹو وغیرہ سب چیز بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جی چلیے ٹھیک ہے اب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے السّلام علیکم